ویسے تو کلپنا چاولہ سنیتا ولیمز راکیش شرما ان لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن تھوڑی بہت معلومات یہ ہے کہ کلپنا چاولہ وہ پہلی خواتین پہلی خاتون ہیں جنہوں نے خلا میں انڈیا کی طرف سے سفر کیا اور سنیتا ولیمز وہ خاتون ہیں جس نے ایک سو پچاسی دن خلا میں رہنے کا ریکاڈ بنائے ایک سو پنچانوے دن خلا میں رہنے کا عالمی ریکاڈ بنایا اور ہندوستان کا نام روشن کیا سنیتا ہندوستانی نژاد دوسری خاتون خلا باز ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ کلپنا چاولہ پہلی خواتین ہے خاتون ہے سنیتا کا تعلق گجرات کے احمد آباد سے ہے ان کے والد دیپک پانڈیا امریکہ میں ڈاکٹر ہیں سنیتا انیس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو امریکہ کی ریاست کے شہر میں پیدا ہوئی سنیتا نے میں ہائی اسکول مکمل کرنے کے بعد انیس سو ستاسی میں فزیکل سائنس میں بی ایس سی کے ساتھ اقوام متحدہ کی نیول اکیڈمی سے گریجویشن کیا وہیں پہ راکیش شرما راکیش شرما اکیس سال کی عمر میں انڈین ایئر فورس میں بھرتی ہوئے اور ابتدا میں ہی انہوں نے